हां मैं ही आं

सर दिक्खो साढ़े मतलब चाहन्ने कि अस अच्छी क्वालिटी दा मटीरियल जेह्ड़ा यूज होऐ ओह्दे कुतै बैड उप्पर कि असें कोई सनमाइका जां पेंटिंग यूज कीते दा होवे तुसें ते साढ़ी जेह्ड़ी रेंज ऐ मतलब साढ़ी रेंज जेह्ड़ी बी पच्ची दे बिच चाहिदा कि कोई अच्छा डिजाइन इयां मतलब लाए दा बी चंगा लग्गे घर कि नेईं एह् चाहिदा ऐ बाकी जेह्ड़ी तुस आक्खा दे डिलिवरी करने आस्तै ते तां ओह् अस्स मतलब तुस घर करू उड़ो सारें थमां ओह् चंगी रौहनी इयां बाकी अगर कोई होर डिजाइन बगैरा ते ओह् बी दिक्खी उड़गू फ्ही तुस सनाऊ उड़ो सर थोआड़े कोल कोई बने दा डिजाइन बगैरा ऐ जेह्ड़ा मतलब कि डिस्काउंट उप्पर थुआढ़े कोल हैन ते तुस ओह् करी सकदे ठीक ऐ तुस चलो कोई ना मिगी फोटो जां किश भेजू उड़यो किश मैं दिक्खी लैगा आपें ठीक ऐ ना ते में तुसेंगी ठीक ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ में चलो मैं गल्ल कर लैना घरें आह्लें कन्ने उनेंगी पुच्छी लैना अगर ओह् होग घरें सना दे सनाऊ उड़ना फिर केह् करना बाकी तुस रक्खो कोई ना में डिजाइन तुस मिगी भेजी उड़ो चैक करिये मैं तुसेंगी फोना पर सनाऊ उड़गा तुसेंगी सनाना फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ बहुत शुक्रिया जी